हम एक बार इंडक्शन मंगेलहुँ जेकरा यूज से हमरा लागल कि जे हमर बिजली बिल जादा उठि रहल अछि आओर एक बारमे ओकरा से एक ही समान बना सकैत छी